नमस्कार तुमी ओला कॅब ड्रायवर उलयतात आं तर हांव देविता तुमचें पेसेंजर उलयतां पाउण वर सुमार जालें हांवेंन कॅब बूक केल्ल्याक आनी आजुनी हांव तुमकां सांगिल्ल्या त्या सुवातेर तुमची आजुनी वाट पळयता म्हाका खंय तरी खंयच्या कार्यावळीक बेगिनाच्या बेगीन पावपाक जाय आनी म्हाका तुमी कळाव करतात तर मातशे एक अर्दवर सुमार तरी हांवेंन तुमची आतां वाट पळयली अर्द वर पाउण वर सुमार तरी तुमचो पत्तो ना ताका म्हाका तुमची कॅब आसा ती रद्द करची पडटली आनी तुमी ती रद्द करात कारण म्हाका आतां हांव पावपाक वेळार पावपाक शकचें ना तुमी अशेंच असोच कळाव केलो जाल्यार तुमी ती मातशी रद्द करात